भारतके भोजनके तऽ बहुत रास प्रशंसा होइ छै देश विदेशमे सङ्गे सङ्गे मिथिलाञ्चलक जे छै से भोजन प्रसिद्ध क्षेत्र मिथिलाक रङ्ग बिरङ्गके जे छै से एतौ भोजनक जे व्यवस्था होइ छै हमरा तऽ कखनहुँ छप्पन भोग जे छै से भोज उपनयन हो या कोइ कुटुम्ब अबै छथि तऽ तिलकोरा तरल जे छै से तऽ निश्चिते हेबाके चाही आलू तरल हेबाके चाही अहाँके जे छै से रङ्ग बिरङ्गक अचार कम से कम सात प्रकारके तऽ अचार होइ छै मिथिलाञ्चलमे कोबीक अचार भेल अहाँके परोरक अचार भेल माछ आ मासु एहि बिना तऽ होय वला अछि नहि आओरो बहुत रास छै मसालामे अहाँके की कहू जेना इलायची भऽ गेल अहाँके गर्म मसाला भऽ गेल बहुतो रास मसाला छै बहुतो रास चीज छै अहाँके मिथिलामे आ भारतके भोजनमे अनेको विशेषता छै